सो आमची पयली आमची हे परिस्थिती आसताली की आमी पयशे कोणाकूय कॅश हातान दिताली आनीक कितली सो पेट्रोल जावं कितें डिजल कितें आसा तें सवाय आसतालें म्हारगाय आसना आसली पूण आतां सगलें वाडत वाडत वता ग्रोथ जायत आसा तशें तेच भशेन आमी डिजीटल हें येय येयलोलें आसा ताचेर आमी कितलेय पयशे खूंय आमचे लागशिल्लीं आसात तांकां ट्रान्सफर करपाक सोंपें जाता नाजाल्यार आमकां पोस्टांतल्यान जायते दीस लागताले जायते डॉक्युमेंट्स दिवपाक पडटाले मागीर पेमेंट मेळटलो ना पावतलो कितें ती एक भिरांत आसताली पूण आतां मोबायल टू मोबायल जे आमी ट्रांसफर करतात तें आमकां सोंपे जालां आनी रोकडे पयशे पावतात आनीक बिलां जीं आमी पयलीं लायनी रावन वचून फारीक करतालीं ऑफिसांनी तीं बिलां आमकां आतां सोंपी जालां ऑनलायन पेमेंट करपाक आनी डायरेक्ट एक दोन मिनटां भितर आमगेलें सगलीं कामां सोंपीपणी जाता हे भाशेन आमचे इकोनॉमीक स्टेटस वाडलां आनी आमकां सगल्या वाटेन सोंपेंपण जालां बरें दिसता बरें जाता